काढ़ो सर्दी ज़ुकामु खांसी ऐं बुख़ारु जो आयुर्वेदिक इलाजु आहे जंहिंजो शुरूआति खां हलंदो पियो अचे जीअं त पाण ॾिठो आहे त सभु ॿ हज़ार वीह में कोरोना काल आहियो हुओ उन में सभु माण्हुनि काढ़ो पितो ऐं स्वास्थ्य खे ठीकु कयो हिन सां इम्यूनिटी पावर वधे थो ऐं लॻातारि हलंदड़ सर्दी ज़ुकाम सां राहत मिले थी ऐं इहो इलाजु फ़ाइदेमंद आहे हिन खे घणेई जड़ीबुटियूं ऐं घणे ई मसाला मिलाया वेंदा आहिनि बुख़ारु ऐं ख़राश लाइ त हीउ तमामु फ़ाइदेमंद काढ़ो आहे काढ़ो असांजी सिहत खे बि ठीकु करे थो ऐं इलाजु करे थो हर मौसम में पाण खे मौसम में बीमारियूं जकड़े वञनि थियूं जीअं त सर्दी ज़ुकामु बुख़ारु खांसी त उन खां पाण खे बचण लाइ पाण काढ़ो पी सघूं था हीउ घणेई बीमारियुनि जो उपचार करे थो ऐं जीअं पाण खे ॾाढे टाइम सां खांसी हलंदी थी रहे त पाण हर रोज़ु सुबुह जो काढ़ो ठाहे पियूं त हुन सां पाण जे उहो खांसी दूरि थी वेंदी आहे ऐं पाण खे हर मौसम में बरसाति में या मौसम बदिले थो त पाण खे सर्दी ज़ुकामु जकड़े थो वञे या पाण खे मौसम में बीमारियूं थियूं थी वञनि त पाण उन खे बचण लाइ बि उन सां बचण लाइ बि पाण काढ़ो पी था सघूं ऐं काढ़ो ठाहिण लाइ पाण अदरक लौंग कारा मिर्च तुलिसी जा पत्ता शहद ऐं ॿियनि ई घणनि ई शयुनि जो इस्तेमालु करे सघूं था जंहिंसां पंहिंजो स्वास्थ्य ठीकु रहे